हाथ से बने कपड़े बाज़ार में बने रेडीमेड कपड़ों से कई प्रकार से अलग होते हैं चाहे हम रेडीमेड कपड़े बाज़ार से कितने भी ले लें लेकिन जो हमारे घर पर या बाज़ार में हाथ से बने हुए कपड़े रहते हैं वह बहुत ही अच्छे होते हैं वह कपड़े चलते भी ज़्यादा हैं वह उनको गर्मी भी रहती है उन कपड़ों में अगर ठंड में है तो गर्मी के कपड़े बनते हैं गर्मी है तो गर्मी के कपड़े बनते हैं बरसात है तो बरसात बे हमारे यहाँ बरसाती के कपड़े बनाए जाते हैं और ऊन से हमारे यहाँ कपड़े बनाए जाते हैं जो सर्दी में काम आते हैं और सब प्रकार के कपड़े घर पर बने हुए ही अच्छे लगते हैं कपड़े बाज़ार से जो रेडीमेड कपड़े लाते हैं उससे उनकी गुणवत्ता कई गुणा अच्छी रहती हैं और बाज़ार के कपड़े ज़्यादा दिन चलते नहीं है और जो घर पर बनाए जाते हैं वह ज़्यादा चलते हैं